हा मां हिकु कांच सां सीनरी ठाही कांच ते प्रिंट करे सीनरी ठाही ऐं उन सीनरी में मुंहिंजो ॾाढो वॉटर कलर सां मां सॼी प्रिंट कई पहिरां आउटलेट सॼी फ्लॉवर ठाहिया उन सां ऐं फ्लॉवर ठाहिण खां पोइ वरी मां हुनते अञां वॉटर कलर कयो ऐं सीनरी मुंहिंजी अहिड़ी जोरदार ठही की अहिड़ी ॾिसण में मस्तु उनखां अलावा उन कांच हेठां वरी पोइ फॉइल पेपर हणी करे जेको फुल्कनि जो फॉइल पेपर हूंदो आहे उहो हणी करे उनखां पोइ वरी मां उनखे पेकिंग कराई ऐं उहा मां कंहिंखे गिफ्ट ॾिनी उन मूंखे उनखे ॾाढी मुंहिंजी ग्रिटि गिफ्ट सुठी